हाँ य हमको आज शादी है हमारे यहाँ तो हमको पचास पचास डब्बे आइस क्रीम के बुलाने थे चोकलेट चॉकलेट और इस्टोबेरी

दोनों आधे आधे कर लो पच्चीस पच्चीस

आप पचा पचास वाली कर दो और और इसके पैसे कितने होंगे इनकी कोश्ट कितनी होगी हाँ ओके